हमारे अनुसार योग को खुद देखभाल या सुरक्षित देखने के लिये योग स्वयं करना तनाव से दूरी बना सकता है जैसे कि सुबह उठकर रनिंग करें और व्यायाम करें जैसे कि या तो जिम ज्यवाइन कर सकते हें उससे नियंत्रण मिलेगा और बहुत प्रकार के जैसे कि हर प्रकार के बहुत से योग के लिये अत्थु है योग कर सकते है योग हमारे लिये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर को बहुत ही हर प्रकार के रोगों से बचा सकता हे योगा योग करने की कितने फ़ायदे हैं जैसे कि तनाव कम रहेगी सुबह और फेेट कम बनेगा रनिंग करने से बहुत फायदा रहेगा जैसे कि